ॾिठो वञे त हर कंपनीअ जी कलर पेंसिलियूं सुठियूं न ईंदियूं आहिनि कहिड़ी कहिड़ी कंपनीअ जूं पेंसिल हेड़ियूं हूंदियूं आहिनि की हिननि जा कलर सुठे तरीक़े सां हलंदा ई न आहिनि ऐं असांखे उन्हनि खे घड़ी घड़ी छिलिणो पवंदो आहे छो की उहे घड़ी घड़ी टुटी पवंदियूं आहिनि उन छिलण जे करे पेंसिल नंढी नंढी थींदी वेंदी आहे ऐं असांजा कलर ॾाढा जल्दी खतमु थी वेंदा आहिनि वरी असांखे नयो पॉकेट मनी वठी अचिणो पवंदो आहे उन में बि ईअं ई थींदो आहे असांजी पेंसिल सुठे तरीक़े सां न हलंदियूं आहिनि